जैसेकि वार्षिक मेला दुर्गा पूजाके कहल जाइ छै दुर्गा पूजामे हमसब बच्चा रहिए तऽ बहुत बढ़िआँ लगै की से हम मेला देखै जैतहुँ बहुत इच्छा करै की खूब बढ़िआँ मेला देखै जैतहुँ किएक कि हमरा गाममे दुर्गा पूजा नहि लगै तऽ बहुत दूर तक जाय पड़ै पयरे जाइ पड़ैय चलैत चलैत धिया पूताके जाइत रहिये बहुत चलियै मेला देखऽमे बहुत अच्छा रहै खूब बढ़िआँसँ लगै तैयो जइए हमसब तऽ मेला देखके अबियै मेलामे घूमिये सबसँ पहिले दुर्गा माँके दर्शन करियै मन्दिरमे जइए प्रसाद दैत प्रसाद लऽ कऽ फिर घर अबिये घर फेर धऽके फेर जबिये जैसेकि से आब घूमऽके छै मेला घूमऽके छै आइ फेर भरि दिन भरि राति हमसब तऽ मेला देखते काम करिये काम करैत मातर मेला देखे जेबे करिये मेला देखैत मातर फिर घूमैत फिरैत खाना पीना खाइत पीयैत घूमैत फिरैत इधर उधर करिते उरिते मेलामे नाच नाच तमाशा हमरा गाममे तऽ आरकेष्ट्रा सबसँ फेमस छै हे जजुवार महानगरीके आरकेष्ट्रा सबसँ फेमस छै भरि राति आओर कोइ दिन रहै नहि रहै आरकेष्ट्रामे अठवींके दिन तऽ आबहेके छै भरि राति जागहेके छै जैसेकि से महा दुर्गा पूजा होइ छै ओ तऽ पर माता जगदन्बाके पूजा होइ छै वहाँपर निशा पूजा होइ छै निशा पूजामे सब आदमी बैसै छै उठै छै बैसै छै मने पूजा देखै छै भरि राति पूजा देखते रहै छै केओ बैसै छै नहि घूमैत फिरैत पूजा देखैत एने उने घूमैत फिरैत सुबेरेमे आयल फेर पूजा भेल पूजा करैत उरैत घूमैत फिरैत हुनका समय पास होइ छै बहुत अच्छा लगै छै दुर्गा पूजामे जैसेकि खूब म दस दिनके मेला रहै छै ने दस दिनके मेलामे खूब बढ़िआँसँ लोक घूमै छै फिरै छै एने ओने करैत उरैत बहुत अच्छा लगै छै कनिको टेंशन अइ दस दिनके महीना आसीनके महीना केना गुजरै छै पता नहि चलै छै फिर भी कार्तिक महीना अबै छै ओहो कितना गुजरै छै सेहो बहुत फेमस होइ छै छठि होइ छै दीपावली होइ छै घूमैत फिरैत बहुत बढ़िआँ हो जाइ छै बहुत अच्छा लगै छै सामा होइ छै सामा खेलैमे राति दिन कटि जाइ छै खूब बढ़िआँसँ एकदमसँ बढ़िआँसँ रातिमे सामा खेलाइ छै तऽ बहुत बढ़िआँ लगै छै जैसे पूर्णिमा होइ छै फिर भी राखी बन्धन ई त्योहार छै त्योहार छै तऽ बढ़िआँ लगै छै छठि छै तऽ बढ़िआँ लगै छै आओर सामाके पूर्णिमा तऽ सबसँ बढ़िआँ लगै छै भायके लेल खूब बढ़िआँसँ बात करल जाइ छै आओर सामा खेलल जाइ छै सबसँ बढ़िआँ की से हमर भाय के आशीर्वाद रहे हमर भाय बहुत दिन जिए की से हमर अथी बनल रहे जिन्दगी भर भाय बहिनके तऽ रिश्ता रहै छै न ओहीके लेल सामाके पूर्णिमा कहल जाइ छै